आमच्या गांवान कुणबी हो परंपरीक नाच नाचतात हो नाच एक पंगड करून नाचतात चडश्यो बायलो हो नाच नाचतात आनी दादले घुमट कसाळीं वाजयतात आनी कातरां म्हणटात आनी बायलो त्या पदाचेर नाच नाचतात हे नाचाचे पंगड बायल्या देसांनी वचून आपल्या नाचपाची कला दाखयतात आमी आमच्या भुरग्यांक हे नाच शिकयतात आनी हो परंपरीक नाच फुडें व्हरूंक वावुरतात